हाँ हाँ हाँ हाँ हम ड्राइवर बोल रहे हैं नालंदा से ड्राइवर बोल रहे हाँ ठीक है ठीक है नालंदा जिला घूमने के लिए आपको जाना है हाँ तो ठीक है गाड़ी हाँ हाँ गाड़ी का भी किराया मैंने ग्यारह हजार बोले हैं ठीक है गाड़ी का किराया आपका ग्यारह ग्यारह हजार हो गया अगर हम ड्राइवर हैं गाड़ी का किराया आपका ग्यारह हजार ग्यारह हजार रुपया आप दोगे तो ठीक है मैं सारा नालंदा आपको घूमा सकता हूँ हाँ हाँ हाँ ना नालंदा मैं बहुत अच्छे अच्छे फेमस भी जगह है हम लोग भी वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और देखते हैं ठीक है जहाँ जहाँ आप बोलोगे मैं वहाँ वहाँ घुमाऊँगी क्योंकि मैं तो ड्राइवर हूँ ड्राइवर का काम यह तो है होती है न घूमाना तो मैं घूमा सकती हूँ आपको जहाँ जहाँ आपको जाना है ठीक है चलना है में लेके जाऊँगी लेकिन किराया उतना ही रहेगा क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ मैं भी तो मालिक के पीछे हूँ ना मालिक मुझे जो बोलेगा मैं वही करूँगी ना तो आपका किराया इतना इग्यारह हजार रुपया लगेगा

नहीं नहीं लेकर मैं चलूँगी आपको जहाँ जाना होगा वहाँ मैं जाऊँगी क्योंकि ड्राइवर का काम तो जाना ही होता है मैं लेकर आपको जाऊँगी हाँ जैसे जैसे जैसे कि देखो बहुत जगह है घूमने वाला बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरते सूरते स्थान भी है मंदिर भी है झरने भी हैं माने बहुत वगैरह वगैरह सब कुछ वहाँ पर है जहाँ जहाँ आप बोलोगे मैं वहाँ वहाँ लेकर चलूँगी लेकिन किराया उतना ही लगेगा ठीक हूँ हूँ हूँ

हाँ ठीक है लेकर हाँ हाँ जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं हाँ बहुत घूमे हुए हैं सारा नालंदा मुझे पता है कहाँ क्या है नहीं है जो कुछ है वगैरह वगैरह मुझे सब कुछ पता है ठीक है हाँ अच्छा वो कितना देखने बहुत मजा ही कुछ और ही है ले जाऊँगी ठीक है हाँ हाँ ठीक ठीक है हाँ घूमके घूम लेना मैं सारी जगह घूमाऊँगी हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं वो जो है ना वह मेरे ऊपर है मैं आपको हर जगह जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे फेमस फेमस जगह है मैं वहाँ हर जगह आपको लेकर जाऊँगी ठीक है और आदमी क्या आदमी हैं अपना फैमिली भी पूरा है ना मने जैसे कि देखो दो बच्चे और एक मम्मी पापा ठीक है बाय